अगर गल्ल करां में रिलिजन दी ते इंडियन सोसाइटी बिच रिलीजन दा बड़ा बड्डा रोल ऐ ते मतलब जेह्ड़ा जेह्के बाकी रिलीजन हैन न उं'दे आस्तै मेरा इ'यै ओह् ऐ कि मतलब सारे रिलीजन इक बराबर न कोई रिलीजन बड्डा निं ऐ कोई निक्का निं ऐ मेरे आस्तै सारे रिलीजन इक बराबर न हिंदू होइ ए मुस्लिम होइ ए ईसाइ होइ ए मतलब सारे जेह्के सिख होइ ए मतलब सारे इक बराबर न रिलीजन ते मतलब जेह्की लोग न उ'नेंई मतलब हर इक रिलीजन न अगर ओह् इक मतलब इक्कै इम्परटैंस देनी रिलीजन गी और रिलीजन गी इन्ना ओह् निं करना कि इन्ना बड्डा बढ़ाना निं मतलब अगर तुस बड़े जादा ओह् होई गे न रिलीजन गी लेइयै ते मतलब तुस मतलब बिखरी जाना देश बिखरी जाना मतलब फ्ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी ते एह् इंडिया ऐ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ठीक ऐ मतलब इद्धर दिक्खी लैऔ किन्नी डिफरैट डिफरैंट रिलीजन न मतलब डिफरैंट डिफरैंट भाशां न मतलब अगर सारे रिलीजन गी इक नेही इम्पारटैंस दित्ती जागी निं ते साढ़ा जेह्का कंट्री ऐ न ओह् अग्गै अग्गै ग्रो करनी नेईं तां अस रेही जाना इत्थै पिच्छै शुनकनें बजांदे ते एह् निं कि मेरा रिलिजन बड्डा तेरी निक्का दूए एह् कदें निं आखना मतलब इ'यै आखना कि सारे मतलब इक बराबर न अगर सारे इक इक दूए दी मतलब मतलब खड़े होई जाह्गे निं इक बराबर इक जुट होई जाह्गे तां गै कंट्री अग्गै बढ़नी नेईं ते उऐ फ्ही गल्ल प्ही पिच्छै गै शुनकनें बजांदे रेही जाह्गे